अप्पन गाछी छै जेना आमके बम्बइ आम छै मालदह आम छै ओहि गाछमे कीड़ा लागि जाइ छै अगर मतलब कोनो कीटाणु लागि जाइ छै ओकरा देखबाके लेल मतलब जाल सबसँ ढकि दै छी आओर चूना आओरसँ मतलब ओकरा ढोरि दै छी जाहिसँ कीड़ासँ बचल रहै गाछमे कीड़ा नहि लागै अएलाके देखभाल करै छी अपन आम गाछके आओर लीची गाछ अइ लिचिओ गाछमे जे छै कीड़ासब लागि जाइ छै मज्जर सब झरि जाइ छै एहि खातिर ओकरा स्प्रेसब करबाबै छी जाहिसँ फल बढ़िआँ आबै आओर कीड़ासब नहि लागै कीटाणुसब जे होइ छै ओकरा बढ़िआँसँ देखभाल करै छी जाल सबसँ ढकिकऽ रखै छी गाछ बिरिछ